भारत में मेरा पसंदीदा राज्य बिहार है मैं बिहार में जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि बाह बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं वहाँ बिहारी कोई वहाँ जाता है

वह धरती आर्यभट्ट की है वह धरती अशोका की है जिसने पूरे भारत को विजयी किया था अशोका वह सम्राट है जो पूरे भारत पर अपना राज्य वर्चस्व कायम किए थे पूरे भारत को उन्होंने अपने मुट्ठी में समा लिया था जो कि बिहार के जन्मभूमि से ही है बिहार महान वीरों की भूमि है यहाँ पर बहुत सारे वीर जिनका जन्म हुआ जैसे आर्यभट्ट उन्होंने जीरो का आविष्कार किया उनका भी संबंध बिहार से ही है सिखों के दसवें गुरू गोबिंद सिंह जो उनका भी जन्म बिहार के पटना में ही हुआ यह धरती इतनी पावन है कि यहाँ पर लोग आने के लिए दूर दूर से तरसते हैं यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं और घूमते हैं यहाँ पर यहाँ का जो जगह है राजगीर राजगिरी राजगिरी में लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं इसकी यात्रा करने यहाँ पर शीशा का पुल है झरना कुंड भी है इस झरना कुंड पर लोग आते हैं और बहुत से दृश्य का लाभ उठाते हैं यह बिहार की धरती जो है वह महात्मा बुद्ध की बुद्ध जैसे महान पुरुषों के लिए जो कि पूरे देश को पूरे विदेश को अपने ज्ञान से प्रेरित किए उनकी धरती है यह यहाँ महात्मा बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी और जिस वृक्ष के पीछे महात्मा बुद्ध को शिक्षा की प्राप्ति हुई थी वह वृक्ष आज भी उपस्थित है बोधगया जो कि यहाँ का बिहार की फेमस जगह है बोधगया में बहुत बहुत दूर से बौध भिक्षुक यहाँ पर घूमने आते हैं चीन हो गया मारा चीन हो गया इ इसके अलावा भुटान एमेरिका वगैरह वगैरह देश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं बिहार की यात्रा करने आते हैं यहाँ का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा है जो कि पूरे विदेशों में फेमस है यहाँ पर तरह तरह की भाषाएँ बोली जाती है जिसमें प्रमुख मैथली व भोजपुरी भाषा है यहाँ पर लोग बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के लोगों के पोषाक धोती कुर्ता होता है स्त्रियों का पोषाक साड़ी होता है यहाँ पर तरह तरह तरह के त्यौहार मनाई जाती है बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है छठ पूजा में लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं यहाँ की पूजो पूजा को देखने आते हैं यहाँ के नागरिक जो बिहार के ही हैं और सब पूजा छोड़ सकते हैं लेकिन छठ पूजा नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह बिहारियों के लिए महापर्व है और महापर्व ऐसा पर्व की इसके लिए नौकरी को भी छोड़ नौकरी छोड़ने के लिए भी यहाँ के लोग तैयार है लोग बिहार को वर्तमान में इतना नीचा दिखा रहे हैं लेकिन इसकी गरिमा के बारे में लोग किसी को नहीं बताते हैं यह नहीं बताते हैं कि यह जो धरती है हमान महान महान लोगों की धरती है यहाँ पर बहुत से दिग्गज लोगों का जन्म यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं बहुत ही कुशल होते हैं अधिकतर यू पी एस सी का इग्ज़ाम यहाँ के लोग ही पार करते हैं यहाँ के लोगों में इतनी मेहनत करने की क्षमता होती है कि यह लोग पूरे देश नहीं पूरे विदेश में यहाँ आपको बिहारी लोग मिल जाएँगे बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं परंतु पिछड़ा राज्य होने के कारण यहाँ के लोगों को उतना वैल्यू नहीं मिलता है यहाँ की गंदी राजनीति के वजह गंदी राजनीति के वजह से बिहार पिछड़ा राज्य बना हुआ है यहाँ पर परिवारवाद का ही शासन चलता है राजा का बेटा ही राजा बनता है लोग इसी के कारण बिहार का कारण विकास नहीं हो पा रहा है बिहार में लोगों की प्रमुख समस्या है जो वह शिक्षा है अशिक्षा यहाँ के लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना ही नहीं चाहते क्योंकि यह लोग अगर शिक्षित हो गए तो दूसरे राज्य में भी मज़दूर कहाँ से आएँगे सरकार भी यही सोचती है लेकिन यह राज्य इतना विकसित आने वाले समय में होगा की लोग देखेंगे और इसकी प्रशंसा करेंगे वर्तमान में बिहार जो है वह भारत का सबस पिछड़ा राज्य है यह राज्य पिछड़ा हुआ कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण जो देश को चलाने की बात करते हैं उनसे अपना राज्य नहीं चलता वह बड़े बड़े सपने देखते हैं दिखाते हैं लेकिन जीत जाने के बाद कुछ नहीं करते हैं यहाँ पर गरीबी गरीबी यहाँ की प्रमुख समस्या है खैर यह सब समस्या तो दूर की बात है परंतु यहाँ पर जो घूमने की जगह है वह बहुत सारी जगह है यहाँ पर दरभंगा ज़िला हुआ वहाँ पर मिथिला दरभंगा के अंतर्गत ही आती है मिथिला मिथिला इतनी सुंदर नगरी है कहा जाता है कि भगवान राम को जो विवाह था वह इधर मिथिला में ही हुआ था जो कि जनकपुर है मिथिला की मिथिला के जो लोग होते हैं वह बड़े ही प्यार से बोलते हैं मैथिली भाषा में यहाँ की बिहार की शान बान है मिथिला पेंटिंग जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है यहाँ पर एक लोग इतने मेलजोल से रहते हैं इतने अच्छे भाव से रहते हैं कि इनके आगे तो दूसरे राज्य के लोग भी कुछ नहीं है यहाँ माता सीता की जन्मभूमि है इसी जन्मभूमि पर ही श्री राम जी आए थे यह धरती महानपुरुषों की है यहाँ पर घूमने के लिए प्रत्येक जगह हर एक जगह जो है वह कहीं भी स्वर्ग से कम नहीं है यहाँ के गाँव में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में